हाँ जी नमस्ते सर हाँ जी सर हमारे पास है होटल और बढ़ियाँ होटल है जिसका नाम छप्पन भोग है आप वहाँ आ सकते हैं वहाँ बढ़ियाँ बढ़ियाँ मिठाई मिलेगी अच्छी अच्छी जी सर सबकुछ है हमारे यहाँ हरेक फैसिलिटी है अगर आप रहना भी चाहेंगे तो हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं होटल है आप बहुत ही बढ़ियाँ होटल है और सुन्दर दृश्य भी वहाँ से दिखता है नज़ारा और और हाँ सर सर हमारे यहाँ तो भोजन में अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत प्रकार की है मैं क्या क्या नाम लूँ उसका रसमलाई हुआ दही बड़ा यह सब सारी प्रकार की अब मैं क्या गिनाऊँ उसे हाँ मिठाइयों में भोजन अब आप आपका फेवरेट जो भी हो वैसे बना भी सकते हैं वैसे तो हमारे यहाँ चिकन चिली पनीर यह तमाम प्रकार की है सब ऐसी तीस प्रकार के होते हैं और आपके ऑर्डर पर ही बनाए जाते हैं सर जैसा आप कहें

जी सर हमारे यहाँ की सबसे फेवरेट डिश में तो है चिकन चिली है सर यह बहुत ही बड़े चाव से लोग खाते हैं इसे बहुत फेमस माना गया है हमारी तरफ़ में और इसकी

जी शाकाहारी जी सर जो शाकाहारियों के लिए हम उसके ऑर्डर के अनुसार जैसे आप कहेंगे वैसे बना सकेंगे हमारे प्रकार के दो तरह के किचेन की व्यवस्था भी है शाकाहारी लोगों की अलग है माँसाहारी लोगों की अलग है थोड़ी तो आप जैसा ऑर्डर करें वैसा हम बना दें आप क्या खाना पसन्द करेंगे शाकाहारी में तो फेवरेट हमारा सर दाल मख़नी है सर दाल मख़नी को बहुत लोग चाव से खाते हैं अपने यहाँ के दाल मख़नी सर हाँ सर वह भी है सर वह भी मिल जाएगा आपको है सर है

तो चलिए ठीक तो ठीक है सर तो आइए ठीक है आप आइए नमस्ते सर